हलो मां नेहा जी टीचर थी ॻाल्हायां नमस्ते मां हिन करे तव्हांखे फ़ोन कयो आहे त तव्हां जी धीअ नेहा पढ़ाईअ में कमज़ोरु आहे मैक्स में सिंधीअ में इंगलिश में हिननि टिन सबजेक्टनि में तव्हांजी धीअ थोड़ी कमज़ोरु आहे हा ऐं किताब बि कम्पलीट न हूंदा अथसि हा त हिन करे मां क्लास खां पोइ हिनखे चालीह मिंट वधीक विहारे सघां थी हा त होमवर्क बि नथी करे अचे इनकरे मां तव्हांखे चयांव थी त इहे इन्हनि टिनि सबजेक्टनि में थोरी कमज़ोरु आहे त मां हिनखे वधीकु देर विहारे करे पढ़ायांसि न न इहो को बंदोबस्तु कान्हे तव्हां पाणि अची करे तव्हां पाणि अची करे वठी वञोसि हा हा ॿियनि में ठीकु आहे बाक़ी ही टे सबजेक्ट में थोरी इहा कमज़ोरु आहे त मां हिन खे अॻियां होशियारु कयांसि पढ़ाए करे हा हा हा हा करे वेंदी करे वेंदी त थोरा ई ॿार थींदा न बाक़ी ॿ टे ॿार ई थींदा न त पोइ प पढ़ाए सघंदीमांसि हा हा हा हा आहिनि आहिनि टे चारि ॿार ॿिया बि आहिनि अहिड़ा कमज़ोरु थोरा त उन्हनि खे पढ़ाए उन्हनि खे बि पढ़ाईंदसि त नेहा खे बि गॾु पढ़ाईंदसि हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां इहा काई चिंता न कयो तव्हां जी नेहा हिते ई वेठी हूंदी तव्हां जेसताईं न ईंदव असां छुटी न ॾींदासीं तेसताईं